ہندوستان کے دیگر علاقوں میں جب آسمان سے آگ برسنے لگ جاتی ہے یعنی گرمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو میں اس موسم میں جنتِ کشمیر کا رخ کرنا چاہتا ہوں وہاں کی جھیلوں جیسے کہ جھیلِ ڈل جیسے کہ جھیلِ ولر اور وہاں کے جو صحت افزا مقامات ہیں جیسے کہ سونا مرگ جیسے کہ گل مرگ جیسے کہ پہل گام جیسے کہ ددپتھری جیسے کہ نارا ناگ جیسے کہ مانسل بل اور بھی کئی علاقوں کا میں اس موسم میں سفر کرنا چاہوں گا کیونکہ کشمیر جو ہے وہ واقعی جنت ہے کسی نے کیا خوب کشمیر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است تو میں اس موسم میں کشمیر جانا ہی پریفر کروں گا اور اگر ہو سکا تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کروں گا